हेलो हेलो हाँ हमें जानवर मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है आपके यहाँ पर मतलब जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं मतलब वहाँ पर रखने ओखने का जगह ओगह जैसे कौन कौन सा जानवर आपके यहाँ पर होगा वाँ मतलब आपके यहाँ पर बंदर ओंदर जो है है हाथी ओथी यह सब सब तरीके सब चीज़ का जानवर मतलब सब तरीके का है

हाँ जैसे बाग हुआ शेर यह सब चीज़ भी होगा मोर ऊर भी सब चीज़ होगा मोर ऊर भी होगा आपके यहाँ मतलब आपका चिड़ियाघर बहुत बड़ा है तब तो लग रहा है अच्छा ठीक है हमें ठीक है हमें भी मतलब हम भी आएँगे घूमने के लिए आपके यहाँ कुछ देखेंगे उसमें से हमें कोई कोई जानवर जैसे कोई पक्क्षी ओक्छी पसंद पड़ेगा अगर तो हम खरीदना अगर चाहेंगे तो खरीद सकते हैं और भी कोई मतलब नया जानवर और भी कोई आया हो

हाँ

चलिए आएँगे आपके चिड़ियाघर में तब घूमने के लिए देखते हैं के कोन कोन सा आपके यहाँ जानवर है ठीक है आएँगे जल्दी ही और हिरन ओरन तो सब कुछ होगा आपके यहाँ जिराफ ओराफ

ठीक है ठीक है आएँगे तब देखने के लिए ठीक ठीक